उगाने के लिए सब से पहले तो ज़मीन में नमी होना चाहिए नमी नमी का उपयोग करते हैं नमी होगा तभी कोई पौधा इसमें होगा इसके लिए मिट्टी में नमी पटवन कर के नमी पैदा करते हैं उसके बाद उसके बाद उसमें डी ए पी देते हैं उसका जोताई करते हैं

तब पौधा लगाते हैं उसमें समय पर में समय पर में यूरिया का छिड़काव भी करते हैं और पानी का पटवन भी करते हैं ताकि पौधा हस्त पुष्ट बना रहे इसमें हरियाली बनी रहे तो इस तरह से हम लोग तो खेती पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी का मिट्टी का मिट्टी का मिट्टी को को तैयार करते हैं जिससे पौधा पौधे को किस तरह का खा माने दिक्कत ना हो और समय पर में वो फलदायी हो जिससे हम लाभ उठा सकें